भारत जी हवा पाणी ॾाढी सुठी आहे हितां जो देश साफ सुथरो आहे ऐं जॻह जॻह पेड़ पौधा लॻा पिया आहिनि ऑक्सीजन ॾाढी सुठी मिलंदी आहे ऐं ॿियो हितां जो परंपराऊं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि सभु तरहं जा धरम जा माण्हू रहंदा आहिनि जेको हर को धरम निभाईंदो आहे जीअं सिंधी मुस्लिम जैनी सिख इसाई सभु तरहं जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि ऐं मिली करे कोम हलाईंदा आहिनि ऐं सभिनी में प्यारु मोहब्बतु आहे ऐं परंपराउनि जे हिसाब सां हिते कपिड़ा लटा पाईंदा आहिनि ऐं मानसून वग़ैराह में पकोड़ा खाईंदे दिलि थींदी आहे सीआरे में गरम रोटी दिलि थींदी आहे गर्मी में शरबतु ऐं थदियूं शयूं खाइण ते दिलि थींदी आहे ऐं पतझड़ में प पेड़ पौधा ॾाढा सुठा नज़र ईंदा आहिनि ऐं हर जॻह ग्रीनरी ग्रीन ग्रीन लॻंदो आहे हीअं लॻंदो आहे असां कंहिं सुठे हिल स्टेशन ते वेठा आहियूं ऐं एॾो मज़ो ईंदो आहे की हितां उथंदे दिलि न थींदी आहे ऐं सोचींदा आहियूं की पतझड़ ऐं मानसून सुठो आहे पर घणेई दफ़ा मानसून में तंग बि ॾाढो थींदा आहियूं जो सॼे भारत में किचड़ थी वेंदी आहे घणेई दफ़ा जो माण्हू ॿाहिरि न निकिरी सघिबो आहे बॉम्बे में ॾाढो घणो कीचड़ हूंदो आहे लेकिन भारत में न थींदो आहे हिन करे असांखे पंहिंजी दिल्ली नई दिल्ली वणंदी आहे ऐं सुठे शहर में रही करे सुठा सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं ऐं पाण खे सुठो सम्झंदा आहियूं ऐं भारत में जेको असांजे प्रैज़ीडैंट प्राइम मिन प्रधान मंत्रीअ स सफाई कयूं आहिनि ऐं सुठे नमूने हिते कम पैदा करा इन हुननि जी वॾाई कारण लाजवाबु आहे ॿी देशनि में जेर ॿुधे नथो हिते मेडिकल हॉस्पिटल वग़ैराह ॾाढियूं सुठियूं खुली वियूं आहिनि जिते